फोटो एडिट करबाके लेल हमसभ लाइट हमसभ दुइ टा एपके या सॉफ्टवेयरके हम उपयोग करै छी ओ सॉफ्टवेयरमे फोटो अपलोड करैके बाद ओकरा एडिट मारय पड़ै छै एडिट करैके बाद ओकरा फिल्टरी फिलटर करय पड़ै छै फिलटर करयके बाद ओकर बैकग्राउण्ड मिलाबय पड़ै छै बैकग्राउण्ड मिलबैके बाद ओकरा फोटोके हाइलाइट हाइलाइट बनबय पड़ै छै तकर बाद ओकरा एहिमे कलर मिलबय पड़ै छै तकर बाद ओहिमे एडजस्ट करय पड़ै छै फोटोके फोटोके एडजस्ट करयके बाद ओकरा कटिंग करय पड़ै छै आओर टैक्स्ट करय पड़ै छै या फिलटर करि कऽ ओकरा बढ़िआँसँ फोटोके मेकअप करय पड़ै छै मेकअप करयके बाद फोटो देखय पड़ै छै केहन बनल छै अगर नहि तऽ ओकरा फेरसँ बनबय पड़ै छै फेरसँ टेक्ट टैक्स्ट करय पड़ै छै आओर ओकर बाद फिक्स लाइट करय पड़ै छै फिक्स लाइटमे देखय पड़ै छै देखय पड़ै छै फोटो बढ़िआँ आयल नहि तऽ ओकरा फेरसँ फिट राइटमे दएके बाद चमकय फोटोके चमक दिअ पड़ै छै बैकग्राउण्ड मिलाबय पड़ै छै फोटोके कटिंग करय पड़ै छै तब एहिपर टेक्स्ट टेक्स्ट लिखयके छै हमरा किछो लिखबाके छै तऽ हमरा टेक्स्ट करय पड़ै छै तकर बाद अपना मनसँ एहिपर एहिमे अथी लगबाए सकै छियै स्टीकर तऽ स्टीकरो एहिपर लागि सकै छै या कोनो लोकेशन पे फोटो एडिट कोनो लोकेशनके ओकर फोटोके एडिट करि रहल छियै तऽ स्टीकर लगबाए कऽ लगाबैके बाद ओहिपर अपन नामो लिखबा लिख सकै छियै कि केहन फोटो आयल छै कए कऽ तकर बाद ओहि फोटोके रोटेटमे मिलाबय पड़ै छै रोटेटमे मिलबैके बाद देखय पड़ै छै केना फोटो आयल छै बनल छै एहिमे ठीक छै अगर नहि तऽ फेरसँ रोटेट करि कऽ ओकरा मिलबय पड़ै छै फेरसँ अगर फोटो रोटेट मिल गेलै तऽ ओकरा सेव करय पड़ै छै सेव करैके बाद ओकरा फेरसँ अथीमे गैलरीमे जाए कऽ ओकरा कटिंग करबा कटिंग करैके बाद ओ फोटो एडिट भए जाइत छै बढ़िआँसँ तकर बाद ओकरा निकालबाक लेल प्रिंट प्रिन्टर यूज करै छियै हमसभ ओहिमे प्रिन्टआउटमे जाय कऽ ओहिमे फोटोके पास जेहन फोटो हमरा चाही जे जे साइजके फोटो चाही उस साइजके फोटो हमसभ निकलबाके लेल प्रिन्टर यूज करै छी आ प्रिन्टरसँ ओ फोटो प्रिन्ट हो कऽ निकल जाइ छै